हैलो भैया हैलो ठीक ऐ कुछ निं होया ओह् बोल्लो आं आंटी किन्ने बजे आना सबेरे एह् दस्स बजे एह् दस्स बजे तुसें सबेरे आक्खे दा ते साढ़े दस्स बजे तगर देई ओड़ेओ नेईं साढ़े त्रैऽ सौ गै नेईं नेईं नेईं साढ़े त्रैऽ सौ निं तां ढाई सौ देई ओड़ेओ सत्त अट्ठ सोआरियां होई जानियां सत्त अट्ठ सोआरियां ते ऐनी आनियां ऑटो च पूरियां ऑटो मेरा इयै जेह्ड़े बैटरी आह्ले चला दे आहो आं पंज सोआरियां आई जानियां मज़े कन्नै किराया नी इंया अस लैने होने इक्क जनें दा डेढ़ सौ रपेआ आं ते तुस चार पंज जनें जाने तुसें ई साढ़े त्रै रपेआ आक्खेआ ते तुस ढाई सौ देई ओड़ेओ नेईं नेईं ढाई सौ कोल घट्ट निं बचदा निं नेईं नेईं बीह् बीह् रपेऽ इंया निं लैंदे ढाई सौ रपेआ देई ओड़ेओ ढाई सौ रपेआ देई ओड़ेओ दस्स बजे पुज्जी जाह्गा में ठीक ऐ एह् ठीक ऐ